کیا آپ کے علاقے میں ہسپتالوں میں ایکس رے جی ہمارے یہاں کے ہسپتالوں میں ایکس رے سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی اسکین کے لیے بہت سارے آلات موجود ہیں اگر ہمیں سی ٹی اسکین یا ایکس رے یا ایم آر آئی یا اور بھی کوئی بھی ٹیسٹ کروانی ہو تو ہمارے یہاں ہسپتالوں میں ان ساری چیزوں کی سویدھا ہے جی ہمارے یہاں ایکس را بھی ہوتا ہے کیونکہ ایک نہیں دو مرتبہ ہم نے ایکس را کروایا ہے اور سی ٹی اسکین بھی کرایا جوکہ نئی نئی مشینیں آتی ہیں آج کے زمانے میں ایم آر آئی کرنے کے لیے آئی یا سی ٹی اسکین یا بلڈ ٹیسٹ ان چیزوں کی نئی نئی مشینیں آ گیا اور پہلے کے زمانے میں آج کل بہت زیادہ ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے تو ان چیزوں کے لیے پہلے ہمیں باہر جانا ہوتا تھا لیکن ہمارے یہاں اب ہمارے یہاں کے اب ہسپتالوں میں ہر چیزیں کی سویدھا بلڈ ٹیسٹ بھی ہوتی ہے یا یورین ٹیسٹ کرانا یا سی ٹی اسکین یا بلڈ پریشر چیک کرانا تو ہمارے یہاں ان ساری چیزوں کی سویدھا ہے لیکن یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں اب جس طرح ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اسی طرح سرکار نے ہمارے ہسپ گاؤں کے ہسپتالوں میں ہمارے علاقے کے ہسپتالوں میں ان ساری چووی چیزوں کی سویدھا رکھی ہے